हाँ हम पीएम पोषण योजना के तहत कुछ जानकारी हमें प्राप्त है जैसे प्रसवोत्तर में गर्भवती महिलाओं के लिए छोटे छोटे बच्चो के लिए योजना चलाई जाती हैं और योजना से सम्बंधित खाना भी दिया जाता है पोषण से सम्बंधित खाना पोषण से सम्बंधित कुछ रुपये भी दिया जाता है पोषन योजना के तहत कई सारी योजनाएं हैं जैसे मात्री योजना जिसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं भोजन के लिए व्यवस्था है खाने पीने की व्यवस्था देती है उसमें जैसे हो गया खाने में चावल दाल ये आँगन बाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती है जिसे वहाँ से छोटे छोटे बच्चों में वितरण किया जाता है और गर्भवती महिला को भी दिया जाता है उसके कुछ पोषन योजना के तहत उसका योजना चल रहा है जिसमें वो ऑललाइन आवेदन करते हैं उसमें पैसा की भी व्यवस्था होती है कुछ पैसे दिये जाते हें योजना के तहत कुछ पैसा भी दिया जाता है जिससे पोषण आवश्यकता पोषण से संबंधित समान खरीदे जैसे फल हो गया फ्रूट्स हो गया काजू हो गया बदाम हो गया और डिस हो गया ऐसी कई प्रकार की खाने की सामाग्री किया जाए जिससे अधिक पोषण मिले और आंगन बाड़ी केंद्र पर पोषण जो संबंधित जल पीने का भी व्यवस्था बताई जाती है शुद्ध जल पीने से पोषक आहार मिलता है बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं पीएम आवास पीएम पोषण योजना के तहत जो कि ग्राम स्तर पर किया जाता है वार्ड स्तर पर किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पंचायत स्तर पर भी किया जाता है पंचायत के प्रधान जो है वो करते हैं ये इस योजना से और भी है जैसे में रासन काट से सम्बंधित वितरण किया जाता है वो भी पोषण के संदर्भ में ही वो चावल गेहूँ दिया जाता है इसी योजना में लोग फायदा ही फायदा है शरीर से सम्बंधित एक्टीविटी के लिए भी समझाया जाता है समय पर खाने के लिए समझाया जाता है और सी सारी पोषण संबंधित जानकारी उसको दिया जाता है